हेलो हेलो आपका नाम क्या है जी आप मेरा नाम बबीता कुमारी है कहाँ से बोल रहे हैं हम सहरसा से बोल रहे हैं यहाँ पर अभी बहुत अच्छा मौसम है आपके यहाँ कैसा मौसम है नहीं नहीं अभी तो वैसे लम्बी हवा चल रही है बारिश तो नहीं होती है नहीं बारिश नहीं होती है बादल छाए हुए हैं तो ऐसे होता है ना वहाँ सबकुछ नहीं नहीं यहाँ कीड़े उड़े तो लगता है तो इसमें कितना तक दवाई आती है तो ला देते हैं तो कीड़े उड़े नहीं लगता है अच्छा होते हैं हाँ तो कीटनाशक का प्रयोग तो कम्मे करते हैं तो फिर भी कीड़े उड़े के लिए तो करना पड़ता है हाँ तो और सब यहाँ तो मकई इक्कीस सौ होता है

हाँ यहाँ मकई तो बहुत ज़्यादा उपज़ में होता है अभी तो मूँग की फ़सल लगी हुई है मूँग की फ़सल तो बहुत अच्छी है यहाँ हाँ बहुत हरा भरा खेत है इस हाँ और धान का बीज सब सब गिराते हैं हाँ जी

हाँ यहाँ मेरे यहाँ तो सबकुछ ठीके से होता है लेकिन बारिश की प्रॉब्लम है फिर भी मशीन है तो उतनी दिक्कत नहीं होती है अभी मशीन से सबकुछ होता है आजकल की सब्ज़ी भी क्या सब है ठीक है तो ठीक